आं मोनसे अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय बे अर्डारआ टाइम मते सौफैयाखै ओमफ्राय आंनि टाइम माबा इमारजिनसि जानायलाय आंनो नांगौ बायदि समाव मोनफैयैनि थाखाय आंहा ओरैहाय अर्डारफोरखौ केनसेलनांगौ गोनां जादों थारमानि आंनि जेनेबा खोथाथे खोथा एकथायावहाय मोनसे फार्टि दङमोन नआव ओमफ्राय आं फ्राइद राइस चिकेन पक्करा अर्डार खालामदोंमोन मोनसे रेष्टुरेन्टनिफ्राय ओमफ्राय बे रेष्टुरेन्टा आंनोहाय नांगौबायदि सम मथे बुस्थुखौ डेलिभारि खालामनो हायैयाव आं बुस्थुखौ केनसेल खालामनो गोनां जादों